وہ پودے جو گرمیوں میں سخت دھوپ میں تیز دھوپ میں بہت جلدی سوکھ جاتے ہیں تو سوکھ جاتے ہیں یا وہ پانی زیادہ مانگتے ہیں تو ان کے لیے مسلسل اس طرح کا انتظام کرتا ہوں کہ ان میں پانی زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے یا ایسی جگہ ان کو نہ رکھا جائے جہاں پہ زیادہ دھوپ لگے اور اس کے علاوہ سردیوں میں وہ پودے جو بہت زیادہ ٹھنڈ پہنچنے سے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو وہ یا ان کو ان کے لیے الگ انتظامات کرتا ہوں اور یا ان کو ایسی جگہ سے بچا کے رکھتا ہوں جس جگہ پہ ان کے اوپر زیادہ اوس نہ پڑے جو ہے کہ ان کو نقصان ہو